जी हमारे राजस्थान में कई जगह पे सबसे मैन आता है यहाँ पे जोधपुर आता है जहाँ पे बहुत सी घूमने के लिए जगह है यहाँ पे बहुत सी घूमने के लिए जगह हैं जहाँ पर हम घूमते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर माच पारक नामक एक स्थान है वहाँ पे हम बहुत घूमते हैं और घूमते घूमते हम यहाँ पे मंडोल उद्यान आता है वहाँ पे फूल बगीचे के बाग और कईं कईं बहुत सारे स्थान हैं स्थानों हम घूमते हैं पैसे देते हैं और अच्छे अच्छे भोजन करते हैं शाकाहारी भोजन करते हैं ऐसे ही करते रहते हैं खूबसूरत है यहाँ पर फूलो के बगीचे भी बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं